हाँ जमाना पहले से बहुत बदल गया है पहले का जमाना बहुत अच्छा था जैसे पहले के आदमी थे तो वो अपनी रिवाज रीति अपने विचार अच्छी रहती थी आज की इंसानों को वो सब कुछ नहीं है अपने मन का करते है किसी की मनाते नहीं हैं अलग अलग खाना पीना है देखिए पहले कितना शुद्ध शाकाहारी खाना खाते थे लोग आज के समय में देखिए क्या क्या खाते हैं कहीं मांस मछली है गंदा खाना है शराब पीते हैं दारू पीते हैं यही तो दुनिया का बदलना है लेकिन पहले के जो लोग थे अपने संगठन से रहते थे आज एक से दूसरे को भाई भाई पसंद नहीं करते हैं सबको मिलना तो बहुत कठिन है पहला का परिवार दस दस पंद्रह पंद्रह लोगों का रहता था आज कल लोग सोचते है कि एक या दो हो बस इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए उनको खाने पीने का शौक भी उनको ये सब नहीं है जी पहले का खाना बनता था हर चीज एक से एक प्रकार की दाल चावल रोटी सब्जी उनको ये सब कुछ पसंद नहीं है उनको तो बस बाहर का खाना होटल का खाना ज़्यादा पसंद रहता है यही तो दुनिया का बदलना हैं पहनना ओढ़ना है तो बच्चों को देखो आज कल बच्चे के कितने गंदे कपड़े पहनते हैं छोटे छोटे कपड़े पहनते है लड़कियां इसी के वजह से जो बर्बादी है देश की क्योंं पहले के आदमी ये सब नहीं पहनते थे लड़कियां देखो तो फूल कपड़े पहनती थी सलवार सूट है फ्रॉग है है गरारा कुर्ता है ये सब आजकल इसलिए आज कल छोटे छोटे से कपड़े पहनती है लड़कियां पेंट सर्ट पहनती हैं गाउन पहनती है ये कोई पहनना है यही तो देश का बदलाव है यही देश बदले हैं पहले किसी के यहाँ सुहागवती जो रहती थी वो अपने पूरे हाथ में देखो तो चूड़ी पहने मांग भरे हैं बिंदी लगाएं हैं आज कल आज कल मालूम नहीं चलता की सुहागवती हैं विधवा है या कुंवारी है उनके हाथ में न चूड़ी है न बिंदी है न कंगन है लगती ही नहीं ये शादी शुदा लड़कियां हैं पहले की औरतें इंसान दोनों एक से लगते थे अभी ये कलयुग है वो सतयुग था ये कलयुग है ऐसा मालूम चलता है देश के बहुत सा बदलाव हो चुका खान पान में रहन सहन में पहले के जो आदमी थे बहुत धार्मिक थे पूजा भी करते है लेकिन बहुत कम आदमी करते हैं भगवान को बहुत कम आदमी मनाते हैं जो जानते है कि हाँ ईश्वर में भी श्रद्धा है वही ये काम कर सकते हैं वरना तो आज कल देखो पढ़ाई के अलावा थोड़ी बहुत पढ़ाई की बस वो समझते है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन नहीं ऐसा नहीं है भगवान के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए इंसान को क्योंकि चलता तो उन्हीं से सब कुछ है लेकिन आज के बच्चों को ये समझ कहाँ है कि ये सब भगवान की से चलता है यही तो है लेकिन समझने से मनाते भी नहीं हैं बच्चे माँ बाप को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए अपने बच्चों को कि बेटा जो कुछ है देखो राम का बताना चाहिए रामायण का उनको कुछ दोहे वोहे बताना चाहिए सिखाना चाहिए कि देखो बेटा ये पढ़ो आज के माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा देते नहीं हैं बस सिवाय बस बच्चे छोटे हुए बड़े हो तो होटल का खाना हमको तो आज पालक पनीर खाना है आज हमको काजू कड़ी खाना है यही खिलाते हैं और बूढ़ी माँ है वो वो छोड़ देती है उन्हें माँ को क्यों वो समझती नहीं है कि हम इन्हीं से तो बड़े हुए हैं क्योंकि जब हमारी माँ हम छोटे थे तो हमारी माँ ने हमको किस प्रकार से पाला होगा कैसे रखा होगा कितनी मुसीबत से हमको बड़ा किया है वो तो ये समझते हैं जो कुछ यह वो आपका फर्ज था